छोट व्यवसायमे हम एते कहब जे मखानके खेतीसे बहुत छै साथमे मखानके खेतीसँ जुड़ल छोट व्यवसाय के हम एकटा नाम कहब जे छै मखान फोड़ैके छै ओतय की करलक किसान किछु आदमी की करै छै व्यवसाय किसान तऽ अपन मखानके गुड़िया कहै छै ओ सीधा बेच दैत छै तऽ व्यवसायी की करलक गुड़ियाकेँ खरीदकऽ अपन भट्ठी बैठेने छै किछु मजदूर राखिकऽ ओतय की करलक मखान फोड़ेलक मखान फोड़ि कऽ ओकरा भुजिकऽ समझियौ एकटा पॉपकॉर्न जकाँ फाटय छै जाहिसँ मखान बनै छै लेकिन एतय ई की छै तऽ बहुत आदमीके अच्छा की होइत छै जखन मखान बहुतायतमे होइत छै तऽ दाम अचानके खसि पड़ैत छै आओर इवेन फोड़ैके जे छै तऽ मशीनबद्ध नहि छै तऽ अभी भी ई सब मैनुअली अपन हाथसँ ही कयल जाइत छै तऽ ई चीज देखे छियैक जे फोड़ैमे अगर इहो सबमे ट्रेनिङ्ग देल जाइ तऽ ई बढ़िआँ रहतै अथी के लिए आओर व्यवसायीके लिए उन्नत किस्मके मखानके जे फोड़ैया एलै से हेतै कियाकि गुड़िया तऽ क्वालिटी रहै छै कोनो ओकरामे किरी निकलि गेलै तऽ कोनो मखानके साइज ओहिमे कनि ट्रेनिङ्ग अथी कऽ विशेष सुविधा छै आओर साथमे सरकार अगर यूनिट बैठाबै तऽ एहिमे सरकारो बहुत लाभान्वित हेतै आओर साथमे अगर हम विशिष्ट व्यवसायमे जाउ तऽ एतय बाँससँ जुड़ल व्यवसाय यऽ छिट्टा पथिया कोनिया ई सब बनबैके जे राज काजमे लगभग हर पाबनि तिहारमे यूज होइत छै तऽ ओहिसँ जुड़ल बहुत सारा आओर ई काफी अहाँकेँ देखबै अगर जुड़ल रहत अहाँके आकर्षक रङ्गसँ रङ्गने रहै छै बहुत डिजाइनर चीज सब बनै छै जे काफी देखैमे नीक लागै यऽ आओर काफी ओकर मार्केट वैल्युओ होइत छै